आं हॅलो हय हय आं हा सांगा सांगा आं कसलें नुस्तें जाय तुमकां आं आनी विसवोण बीन विसवोण आतां विसवणा तुमका सांगता हांव एक के जी एक के जी विसवण तुमकां अरावण वान ठावजंड टू हंड्रेड बी पडटलो विसवण आमगे हय एक किलो आमगे मात्शें फ्रेश न्हू तें आमगे फामांतलें नुस्तें तें तें बाजारान किदें आतांचें परचें विकता अशें हांव एक थोडो डिस्कावंट करून दिता एक दोनशीं रुपया बीन तुगे कमी करूं शकता हांव हय आसा चणक आसा पळय जर तुंवें चणकाची दो किल्लांनी विकता न्हू आमी सो एक कील चणक घेतल्या जाल्या पडटा तुका एक सयशीं सातशीं रुपया बीन आनी आनी आसा आमगे शेंवटे हा मागीर सांगटां आसा जाय जाल्यार खुबे आहा हय तिसरी मेळटलो न्हू हय तिसरी आसा तुवें तिसऱ्यो एक कील घेतल्या तुका तिसऱ्या मातशें एक एट हंड्रेड एट फिफ्टी पडटलें हय हय आसा आसा आसा आसा आसा त्यो हय हय सांग सांग किदें जाय तुका आं आं हा

आं बरें बरें बरें हय हय मापां विसवण बीन ते किल्लांनी विकता तिसरी तुका मापांनी मेळटल्यो

हय केन्ना जाय तुका हां फाल्यां सकाळीं तुमी पिक करूं येतली काय डिलीवरी धाडपाची ना चार्जीस ना तुका तुवें आतां इतलें आमकां गिरायत घातलां तुका डिलीवरी तुका फ्री हय एडवान्स मातसो आयजूच धाड आं हां धाड धाड बरें बरें